دلی کی جیوگرفی اور ماحول میں اس اس کی تاریخ اور ترقی کو کیسے متاثر کیا گیا ہے جیوگرفی کا تاریخی اثر دلی جمنا ندی کے کنارے واقع ہے جس جس کی وجہ سے یہ قدیم دور سے ہی ایک اہم سیاسی اور تجارتی مرکز رہی ہے مختلف سلطنتوں جیسے دلی سلطنت مغل حکومت اور انگریز انگریزوں نے اس اسے اپنی دار دارلحکومت بنایا موسم اور ماحول کے درپیش چیلنج دلی کا موسم انتہائی گرمیوں اور سردیوں والا ہے آج دلی آج دلی دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ پردوشت شہروں میں سے ایک ہے زہریلی ہوا گاڑیوں کا دھواں کارخانوں کا دھواں اور کھیتوں میں پرالی پرالی جلانے سے ہوا کا درجہ بہت خراب ہو گیا ہے دیپاولی کے پٹاخے شمشمان گھاٹ کا دھواں اس سے بھی اضافہ کرتے ہیں اس سے لوگوں کی صحت پر برا اثر پڑ پڑا ہے اور حکومت کو سخت ماحول دوستوں اقدامات اٹھانے پڑے ہیں قدرتی وسائل کی کمی یمنا ندی جو کبھی دلی کی پانی کی بنیاد بنیادی ضرورت پوری کرتی تھی آج وہ سکڑ چکی ہے اور بہت زیادہ آلودہ ہو چکی ہے جنگلات اور مینگرووز کی بھی تباہی ہوئی ہے جس سے خوبصورت توازن میں خلل پیدا ہوا ہے شہری منصوبے اور عوام کا رد عمل حکومت نے دلی کی خوبصورتی کے لیے کئی منصوبے بنائے جیسے دلی ماسٹر پلان لیکن ان کا کئی بار عوام نے روودھ کیا ہے غریبی بستیاں اکھاڑی ہیں پرانی